بریانی بھنڈی کی سبزی آلو کی سبزی سویا بین کی سبزی چکن قورمہ چکن لپیٹا برگر پیزا سینڈوچ وغیرہ وغیرہ